हँ हेलो कहलहुँ जे अहाँके तऽ किताबके दोकान अछि ने हँ तऽ हमरा विद्यार्थीओ कऽ थोड़े कॉपी कलम लेबाक छै मानि लिअ छठाके सेहो छथि मैट्रिकमे सेहो छथि एकगोटे नमामे छथि एकगोटे चौथामे छथि तऽ से सभ भऽ जेतय आँय हँ तऽ सएह कहलहुँ जे किछु कॉपी कलम किताब ई सब जे छै से किछु लेबाक छै तऽ भऽ जेतय तब हँ हँ हँ हँ हँ

हँ मानि लिअ दाम दाम कोना की छै सेहो किछु कहब हँ अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ तऽ सएह अछि जे मानि लिअ दोकान तऽ कएटा छै लेकिन ई अहाँके जिज्ञासा कयल अइ दुआरे जे किछु कम होइ किएक कि किताब तऽ ओ कॉपी बहुत लेल जेतय कलम सब तै दुआरे से हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ ठीक छै से देखय छियै सेट कऽ कऽ राखू अहाँ हँ हँ लगा दियौ हँ हँ हँ हँ सबटा दऽ देब हँ हँ ठीक छै तऽ से हम आब ओइ ओइ बेरमे कोशिश राखब हँ हँ अहाँसँ सम्पर्क करबय हँ हँ हँ हँ हँ नहि ठीक छै रेट रेटे दुआरे छलै जे अहाँ हेतय हँ ठीक छै